पंज जनवरी उणिवीह सौ सत्रां सत मार्च ॿ हज़ार ॿ ॿ फेबररी ॿ हज़ार टे तेरहं मे ॿ हज़ार अठ सत्रहं नवंबर ॿ हज़ार नव